جی سر جیسے ابھی بارش تیز ہو رہی ہے تیز آندھی چل رہی ہے اور اِس تیز آندھی میں یعنی میں سفر کے دوران ہوں اور میں راستہ بہت خراب ہے اور مجھے کھانے کے کچھ آرڈرز کرنے تھے تو کیا آپ آرڈر لے سکتے ہیں اگر لے سکتے ہیں تو اِس سفر اِس جو موسم تبدیل ہے اِس موسم میں تبدیلی کے ساتھ کیا آپ وقت پر آڈرز یا جو کھانا بک کر رہیں آپ پہنچا سکتے ہیں